مجھے تصویر لینے کا بہت شوق ہے اور میں اپنے فون اور کیمرے سے تصویر لیتے رہتا ہوں میرا ایک انسٹاگرام پیج بھی ہے جہاں پر میں اپنے لیے گئی تصویروں کو پوسٹ کرتا ہوں اور ریلس بھی پوسٹ کرتا ہوں تصویروں کی تصویر اور ریلس شارٹس میں مختلف سا فرق یہ ہے کہ تصویروں کو ایک کلک میں لیا جا سکتا ہے اور اسے ایک بار ایڈیٹ کر کے پوسٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ریلس اور شارٹس کو بنانے کے لیے ہمیں الگ الگ اینگل سے ویڈیو بنانی پڑتی ہے اور پھر ان سبھی ویڈیو کو ہمیں ایک میں ایڈ کرنا پڑتا ہے جس میں کافی وقت لگ جاتا ہے تو اس اعتبار سے ریلس اور تصویروں میں تھوڑا فرق ہے